रुट्टी मिगी होटल दी बी पसंद ऐ ते ढाबे दा बी पसंद ऐ होटल ते ढाबै दी रुट्ठी दा एह् फर्क होंदा की रुट्टी अपने घर बी खन्ने होने आं सादी रुट्टी होंदी ओह् उस रुट्टियै दा सोआद बड़ा होंदा ते नेईं असेंगी खराब लगदी ते नेईं किश ते नेईं ओह्दे च जादा मसाले पाए दे होंदे इंया सिंपल रुट्टी बनाई दी होंदी ओह् इं'या जदूं बी अस ढाबे पर रुट्टी खन्ने होने आं ते बस मिगी इं'या महसूस होंदी की भई असें घर आह्ली गै रुट्टी खानी ऐ ते घर गै रुट्टी खानी ऐ ते होटल आह्ली थोह्ड़ी इं'या होंदी बी थोह्ड़ी इंया मैहंगी ते होंदी बी इं'या थोह्ड़े मसाले पाए दे होंदे ते सगुआं अस बमार होए दे होन्ने आं ' ओह् निं गलदी मिगी ढाबे पर रुट्टी शैल लगदी ढाबे पर इं'या अपने इंया सादी सादी रुट्टी होंदी नेईं जादै मैहंगी ते नेईं किश अपने इं'या ठीक सेफ रौहंदी होटल दी रुट्टी ओह् इं'या हार्ड बंदे गी मिन्टें च बमार करू दी ते बड़ी गै सोहनी होंदी